बिहारक शिक्षा प्रणाली शिक्षाक बिभिन्न स्तरक बीच अपर्याप्त सहयोग आ समन्वयके समस्याके कोना देखै छियै एहि विषयमे हमर कहब यऽ जे बिहारक हमर जे शिक्षा प्रणाली ओ प्राइमरी के अलग हाइअर सेकेण्डेरी के अलग सेकेण्डरीके अलग फेर कॉलेजमे छल जे महाविद्यालय स्तर पर अलग तऽई जे छै से एक प्रकार से कहियो जे समन्वयके बीचमे जे छै से अभाव से भऽ गेल छै अगर जे छै से कोर्समे पाठ्यक्रम सेहो जे छै से अपने के हमसब जे बच्चा छलहुॅं पढ़ै छलहुॅं तऽ मैथे बनाबै छलहुॅं त देखियै पहिने जे छै से एगो के हिंट इग्जामपुल दऽ देल जाइत छल आइ काल्हि जे किताब देखबै तऽ अपने के ओहिमे उदाहरण नहि देल जायत सम्बंधित पाठक उदाहरण हेबाक चाही जे प्रश्न छै ओहिसॅं सम्बन्धित एगो इग्जामपुल पहिने निश्चित रूप सॅं देल जाइत छलै लेकिन आइ जे किताब खरदै छै ओहिमे एहि सभक अभाव छै तऽ हम सरकार के चाही जे सब सॅं जुड़ल रहय समन्वय कोऑर्डिनेशन जे छै समन्वय जे छै से सबके सबसे हेबाक चाही आ एहि विषय मे हमरा सबके सेहो अपनेक करना चाही मेहनत आ सबके मिलजुल के सामंजस्य करना चाही या जे भी समस्या छै ओकरा हमसब जे छै से सम्वादके माध्यम सॅं समुदायके सेहो हमरा ओहिमे मिलेबाक चाही आ समुदाय के मदद लऽ कऽ हमरा जे छै आगाँ बढ़बा के चाही